मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं और उनके एक्सप्लोइट और संरक्षन के लिए यहाँ बहुत सारा काम किया है किया जा रहा है जैसे यहाँ पर कोयला पाया जाता है और कोयला पाया जाता है यहाँ पर आयरन बॉक्साइड और साथ ही चूना भी बहुत मात्रा में मिलता है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो जल जल और जंगल बहुत प्रमुख हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में देश का बारह प्रतिशत जंगल पाया जाता है सात ही यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ है जो हमें जल एक संसाधन के रूप में देती हैं जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो मानव जाति के लिए या किसी भी जीव के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जल के बिना हम जीवन नहीं ले सकते हम जीवन यापन नहीं कर सकते